ہاں السلام علیکم بولیے ہیلو جی جی ہاں ہاں بالکل مل جائے گی میرے پاس تو بہت سارے پرکار کے بیج ہیں ہاں وہ وہ وہ بھی مل جائے گا کم سمے میں زیادہ مل جائے گا ہاں ہاں ہاں کدو بیگن مولی بالکل مل جائے گا کم سمے میں جلدی بڑھے گا ریٹ تو ایزیکٹلی ابھی نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ آپ سوپ پہ آتے تو زیادہ بیٹر ہوتا لیکن پھر بھی اسٹارٹنگ ہوتا ہے سو روپیہ سے سکس ہنڈریڈ تک جاتا ہے ڈیڑھ سو کے اپروکس پہ آئے گا کوالٹی اور کوانٹیٹی تو وہ آپ آ کے دیکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا

ہاں سر آپ کوالٹی میں دقت تو نہیں آئیں گی اچھی کوالٹی بھی ہے تھوڑی سی لو کوالٹی بھی ہے آپ آ کے دیکھ لیتے زیادہ بیٹر ہے جی میرا پٹنہ میں بورنگ نکٹ کے پاس ہے جی جی اوکے اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ اوکے